ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ اٹھا فائدہ دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ بزرگوں اور بچوں اسی طرح ہمارے کچھ نوجوانوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچایا ہے جس طرح ہمارے بزرگ پہلے ان کو اٹھنے میں پریشانی ہوتی تھی نیند سے تو آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعہ کہ الارم کا الارم کا سہارا لے کر ان کی مدد لے کر لوگ بزرگ لوگ اٹھ جاتے ہیں اپنے وقت پر اسی طرح جو بزرگ کی آنکھیں چلی جاتی ہے بینائی چلی جاتی ہے اسے روشنی چلی جاتی ہے تو اس کی روشنی کو وہ برقرار رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی ہی ایک کارگر فائدہ مند ابھی اسے زمانے میں چل رہا ہے ٹیکنالوجی ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی اہم ایک آلہ ہے جس سے لوگ فائدہ بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں بھی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنے بہت سے کار میں وہ کام کر سکتے ہیں لا سکتے ہیں